कोविड नाइनटीन महामारी में जो हमारा क्षेत्र हमारा क्षेत्र क्या हमारा पूरा देश ही चपेट में आया था इसके और जो हमारा क्षेत्र है उसके यातायात साधन जुत समा जो व्यवस्थाएँ थीं सब कुछ क्या हो गई थीं बिगड़ गई थीं और जो भी जैसे कोई भी दुकान है किसी को कुछ भी लेना है तो मतलब ऑल जितनी भी प्रकार की फैसिलिटी थी सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गई थी इस्कूल बंद हो गए रहे और भी कई सारी चीज़ लोग बीमार होने लगे लोगों के मन में एक डर बनने लगा कि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कोविड हो जाएगा नहीं बच पाएंगे काफ़ी प्रकार काफ़ी प्रकार की चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की कोविड नाइनटीन महामारी में और भी कई सारी चीज़ें देखी हैं जैसे प्रशासन भी अच्छा रहा टाइट रहा कि पब्लिक फ़ालतू बाहर नहीं निकले घर में रहे काम से कम करे और भी ठीक है बस